ہیلو اسلام علیکم

اسلام علیکم حضرت میں نے آپ کے یہاں سے آپ کی دکان پر سے گوشت منگایا تھا لیکن گوشت میں بہت دقت پریشانی ہے مطلب ہم نے منگایا تو تھا تازہ گوشت لیکن نکلا وہ دو تین دن کا رکھا ہوا گوشت ہے اور اس سر اس میں ایک کمی یہ تھی کہ ایک تو باسی گوشت ہے وہ اور دوسرے اس میں کمی یہ تھی کہ ہم نے منگایا تھا تھا منگایا تو تھا پسلی کا گوشت لیکن بھیج دیے اس میں ران کا اگر ایسے کام سر اگر ایسا کام چلے گا تو پھر تو ہم تو دوسرے دوسری دکان پہ سے لینا شروع کر دیں گے سر آپ کی دکان پر جو لڑکے رہتے ہیں ان لڑکوں کو یا تو سمجھاؤ کہ کسٹمر کو شکایتیں آ رہی ہیں کسٹمر کے وہاں سے یا تو خراب آپ کی ایسے تو دکان ہی بند ہو جائے گی ہمیں تو ہمیں تو مال خریدنا ہے سر ہمیں تو مال خریدنا آپ کو بھی پیسے دے رہے ہیں ہم دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں

جو کہ میں لے گیا تھا پھر گھر پہ سب گھر پر جو ممبران تھے سب کہنے لگے یوں کہ یہ کیا لے کے آئے ہیں آپ سڑا ہوا گوشت لے آئے ہیں رکھا ہوا گوشت لے آئے ہیں اور منگایا کیا تھا اور لے کر کیا آئے ہیں سر ایسے کوئی کام تھوڑی چلے گا سر ٹھیک ہے سر جی